रंधिणे में घणे ई तरीक़े या बासण हूंदा आहिनि चमिचा खुरपियूं केवियूं थाल्हियूं कटोरा नंढा कटोरा वॾा कटोरा पोइ तई जंहिं में सुकी भाॼी ठहंदी आहे सुपड़ियूं जंहिं में रसदार भाॼियूं ऐं कढ़ी सिंधी कढी वग़ैरह ठहंदियूं आहिनि चांवर ठहंदा आहिनि त उहो हूंदो आहे हुन ते फुल्का ऑमलेट कोकियूं सभु पचंदियूं आहिनि जेके तई हूंदी आहे हुन में जेके कुझु फ्राय करिणा हूंदा आहिनि उहो फ्राय चाइनीज़ भाॼियूं वग़ैरह ठहंदियूं आहिनि वरी कूकर हूंदो आहे जंहिं में अगरि जल्दी रोटी ठाहिणी हूंदी आहे जल्दी सब्जी ठाहिणी हूंदी आहे त कूकर में चड़ाए छॾींदा आहियूं दालियूं कूकर में विझंदा आहियूं हुन में सिटी लॻाईंदा आहियूं पोइ ॿाटला हूंदा आहिनि जंहिं में खीरु चांहियूं ठहंदा आहिनि हीअं तमामु तरीक़नि जा बासण रंधिणे में हूंदा आहिनि